म्हाका चित्रकला करपाक खूब आवडटा म्हज्या खुबशां चित्रांक बरे बक्षीसूय मेळिल्ले आसा पूण एक जें चित्र आसा तें म्हज्या अत्यंत आवडीचें आमच्या स्कुलांत दर वर्सा नंदादीप नांवाचें मॅगजीन काडिल्लें वतालें त्या मॅगजिनाक दर वर्सा हांव म्हजें चित्र दितालें पूण एका वर्सा अशें जालें की म्हजें चित्र जें आसलें तें मुखपृश्टा खातीर आमच्या टिचर्जांनी सिलेक्ट केल्लें तें आयकून म्हाका सामकी खुशी जाली त्या चित्राचो विशय असो आसलो की तातूंत एक प्लास्टिकासूर आसलो जो आमच्या धर्तरेक गिळून घेतालो प्लास्टिकासूर म्हणल्यार प्लास्टिकाचो असूर आमी जें कितें प्लास्टीक करतात तें सगळें प्लास्टीक मेळून एक प्लास्टीकासूर तयार जाता आनी आमच्या धर्तरेक आनी आमच्या पर्यावरणाक आनी एका अर्थान आमकाच तो गिळून घेता असो ताचो विशय आसलो